हांव एक हावज वायफ म्हाका एक स्मार्ट फोनाची गरज आसा म्हज्या म्हज्या भुरग्यांचें लिसांव घेवपाक आनी हेरूय कामाक लागून म्हाका स्मार्ट फोनाची चड गरज ताका लागून हांवेन ऑनलायन एक स्मार्ट फोन पळयला तो चड म्हारग आसा म्हणून हांवें तो कार्टांत घालपाचें थारायलां आनी हांव सद्या आतां होम पेजीचेर आसा आनी म्हाका तो कार्टांत पळोवपाक हांवेन तो हांवेन ताका स्टॅप फोलो करचीं पडटात तीं स्टॅपां ए अशीं आसात एड टू एड टू कार्ट आनी उपरांत ताजी डिटेल सगली तुका पळोवंक मेळटा कितले डेटीर येतलो आनी कितली ताची प्रेस आसा ती जावं लोकांचे रिव्यू आसात ते पळोवंक मेळटात म्हाका तो खूब आवडला आनी तो हांव मागीर शॉपार शॉपार गेल्यार चड म्हारग आसा ताका लागून तो हांव ऑनलायन घेतलें